ہلو جی گڈ ایوننگ سر سر سنی الیکٹریشن سے بول رہے سر سر مجھے ایک کولر چاہیے تھا جو گھر کے یوز کے لیے چاہیے اور سیونٹی فائی لیٹر کا چاہیے سر جی جی سر آپ الگ الگ کمپنیوں کا یا الگ الگ برانڈ کا پرائز بتا دیں آپ تاکہ میں اپنے حساب سے دیکھو مجھے ایک ایوریج بیس سے تیس ہزار کے بیچ کا چاہیے سر

جی

اور دوسرے جیسے گودریج وغیرہ ہوتے ہیں ایل جی ہے ان سب کے یا آج کل اور بھی دوسرے لوکل برانڈ ہیں ہائٹیک وغیرہ کے آتے ہیں جو بیس ہزار کے آس پاس مل جائیں گے ٹھیک ہے سر ان کی گارنٹی وغیرہ کیا ہوگی اس کی جی جی جی جی جی جی جی اچھا اچھا سر ہوم ڈیلیوری ہو جائے گا اگر ہم چاہیں تو آنلائن پیمینٹ کر دیں اچھا الگ سے چارج لگے گا ٹھیک ہے سر میں آپ کو کچھ دیر میں کنفرم بتاتا ہوں پھر آپ میرا آڈر لے لیں گے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے شکریہ سر